ड्रॉइंग करण जे लाइ असांखे ब्रश रंग सभु खपंदा आहिनि असां त कपिड़े ते बि चित्रकारी करे सघंदा आहियूं ड्रॉइंग ठाहे सघंदा आहियूं छो की असांजे शौक़ ऐतिरा आहिनि की असां कंहिं बि कपिड़े ते पंहिंजे मन सां बिना लीको पाए बि ठाहे सघंदा आहियूं ब्रश जी सहायता सां बि असां ड्रॉ कला या पंहिंजी ॾेखारे सघंदा आहियूं छो की जंहिंखे शौक़ु हूंदो आहे ऐं हुनरु हूंदो आहे उहो अंदरां निकिरंदो आहे कारीगर अंदरो थींदो आहे हुनरु अंदरां भॻवानु गौड भॻवान जी इहो हिकिड़ो असांजे मथां रहमत आहे की कंहिंखे न कंहिंखे उन कोई न कोई हुनरु त ॾिनो ई आहे पर असां उन खे निख़ारे न सघंदा आहियूं अवसरु मिलंदो त असां ज़रूरु निख़ारदासीं असां पंहिंजे हुनर खे असांखे मौक़ो मिलण जी देर आहे बसि